हेलो हाँ सर गुड मॉर्निंग अभी अभी हम ने सुबह पैसा अपने ट्रांसफ़र कर रहा था तो बीस हज़ार रूपये हमारा कट गया तो सर हमारा पैसा कैसे वापस आएगा मुझे पैसों का बहुत ज़रूरी काम था अपने भाई के पास भेज रहे थे और सुबह ऐसा हो गया कि पैसा ही कट गया तो हमारा पैसा कैसे ये आएगा सर कुछ करिए हमारे लिए कि हमारा पैसा जो है जो बचा है वो सब वापस आ जाए